دہلی میں مختلف مذاہب کے لوگ صحت یا تندرستی کے مسائل کو مختلف طریقوں سے حل کرتے ہیں کچھ لوگ طبعی نگہداشت کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب کہ دوسرے ممکنہ روحانی مشاورت یا دعاؤں کی بنیاد پر صحت بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں علاوہ ازیں سماجی خدمات کے ذریعے بھی ان کمزور فراہم کی جا سکتی ہے جیسا غریبوں کی صحت کی دیکھ بھال دواؤں کی فراہمی اور صحت یابی کی تربیتی پروگرامات